साढ़े भारत देश दी जेह्की जियोग्रॉफी ऐ ओह् बड़ी गै इंटरस्टिंग ऐ ते जियोग्रऑफी कुतै ना कुतै हिस्ट्री ते पॉलिटिकल कन्नै जुड़ी दी होंदी ऐ जियां अस दिक्खचै साढ़े सज्जे पासै साढ़ा अपना गै लगदा देश पाकिस्तान ऐ ते खब्बै पासै बंगलादेश ते उप्पर गै कन्नै चाइना ते जेह्ड़ा साऊथ च दिक्खचै ते साढ़े इंडियन आशियन ऐ वे ऑफ बंगाल ऐ ते अरबियन सी ऐ ते अग्गें ते एह्दी लोकेशन दिक्खी जा ते एह्दी बड़ी अच्छी लोकेशन ऐ कुदै प्लेन एरिया न कुतै बड़े घने जंगल न कुदै बड़ियां सोह्नियां सोह्नियां साढ़ियां नदियां न ते कुदै साढ़े बड़े सोह्ने सोह्ने प्हाड़ न ते एह्दे कन्नै कन्नै गै अस दिक्खचै की जदूं दे इन्सान नै अपनी तरक्की स्टार्ट कीती दी ऐ ऐना एन्सीऐंट टाईम आक्खदे न जिसी अदूं दा असें केह् बढ़ोतरी गै कीती दी ऐ ते साढ़ी प्राकृतिक नै ते साढ़ी कुदरत नै असें ई बड़े अच्छे रीसोर्सेज़ दित्ते दे न ते अस उनेंगी यूटीलाईज़ करियै अपना जीवन जेह्ड़ा बड़े अच्छे तरीकै कन्नै बतीत करा करने आं ते इक्क एरिया गी चलानै आस्तै इक्क सिस्टम होंदा जियां की साढ़े गौरमेंट सिस्टम ऐ इत्थें डैमोक्रेसी जेह्ड़ी ऐ बड़ी प्रीवेल करदी ऐ ते मतलब अस अपना जेह्ड़ा वचार ऐ ओह् गौरमेंट सामनै रक्खी सकने न साढ़ी केह् प्रॉब्लमस न ओह् अपनी गौरमेंट सामनै अपने कुसै ना कुसै तरीकै कन्नै रक्खी सकने जित्थे इक्क बड्डी सारी फैमिली रौहंदी ऐ ते उत्थें प्रॉब्लमस बी औंदियां न ते जियां की में सनाया की जियोग्रॉफी बड़ी इंटरस्टिंग ऐ पर कुदै ना कुदै एह् जम्मू कशमीर एह् नायाब न साढ़े बेस्ट बिच्चा न जिसी एक्टिव बैल्ट आक्खदे न टैक्टोनिकल एक्टिवेट पर हिल्ली एरिया ऐ साढ़ा प्हाड़ी इलाका ऐ ते इत्थें की कुदै निक्के मुट्टे जगह भुंचाल होंदे रौहंदे न ते इत्थें प्हाड़ न ते कुदै ना कुदै लैंडस्लाईड होंदी रौहंदी ते अगर असें कनेक्टीविटी अपनी स्हूलतां न जेह्ड़ियां ओह् बरकरार रौह्न तां असें इत्थें रोड बी बनाने ते रेलवे लाइन्स बी होना चाही दियां ते प्हाड़ी लाकै च जियां तुसें सारें गी पता ऐ

कदें कदें बड़ी जादा बर्खा होने दे कारण बड़ी जादा सर्दी बी होई जंदी ऐ कदें लैंडस्लाईड होई जंदी ते एह् ऐ की जिस टाईम एह् आपदा औंदियां न ते साढ़ी गौरमेंट जेह्ड़ी ऐ ओह् चौबी घैंटे त्यार रौहंदी ऐ अपने देश दे लोकें ताहीं ते ओह्दे च एह् जेह्ड़ी मिलट्री फोर्सेज़ न उंदा अहम जोगदान रौहंदा ऐ खास करियै साढ़े एह् जेह्ड़े प्हाड़ी लाकै न ते उनेंगी हमेशा इस मुसीबत चा कड्ढनै गी त्यार रौहंदे न ते दूई गल्ल करचै की जियां अस दिक्खनै आं कि साढ़ा देश जेह्का ऐ भारत देश एह्दी जनसंख्या सभनीं कोला बधी गेदी ऐ पूरी दुनियां च इन्ने चाइनां गी बी पिच्छें करी दित्ता ऐ लेकिन जेह्के यंग जेह्का पार्ट ऐ ओह् बड़ा जादा ऐ ते अस इक्क सजेशन देना चाह्न्ने आं कि अगर साढ़ी पॉपूलेशन जादा बधी गेदी ऐ ते उसी अस यूटीलाईज करी सकने आं एज ए रीसोर्स यूटीलाईज करी सकने आं की के ओह् जादै कोला जादै साढ़ी इकोनॉमी बिच उसी कंट्रीव्यूट करै ताकी साढ़ी जीडीपी होर जीएनपी न ओह् सारे बधी सकन आं होर साढ़े जेह्के खासै यूथ वर्ग ऐ जेह्का कुतै ना कुतै उनेंगी क्योंकि साढ़े इत्थें इक्क बड़ा अच्छा मन्नेआ जंदा की गौरमेंट जॉब होना चाहिदी ऐ ते ओह् कुतै ना कुतै जेह्ड़ी अनइम्पलॉयमेंट फेस करा करदे ते उंदी जेह्की फरियाद ऐ ओह् बिलकुल सुनी जाये असेंगी उम्मीद ऐ की साढ़ी गौरमेंट जेह्ड़ी ऐ ओह् जेह्कियां निक्कियां मुट्टियां असेंगी प्रॉब्लमस आवा करदियां उंदे समाधान लेइयै जरूर औङन ते असें इनेंगी नराश निं करना ऐ